मेरे परिवार में मैं मेरी पत्नी और मेरी एक बेटी हैं इसके अलावा मेरे गिने चुने चार पाँच दोस्त हैं और हम लोग एक साथ मिलते जुलते हैं और दोस्तों को मैं कभी कभी अपने घर पर भोजन इत्यादि के लिए बुलाता हूँ और कभी कभी मेरे दोस्त मुझे अपने त्यौहारों पर घर पे भोजन इत्यादि के लिए बुलातें हैं मैं और मेरी पत्नी और मेरी बच्ची हम तीन प्राणी अपने घर में रहते हैं और मैं और मेरी पत्नी अपना दुकान से शाम को जब घर आते हैं तो अपनी बच्ची के साथ कुछ समय व्यतीत करते हैं